जेन्ना लोक सगळे एकठांय जावन तरे तरेच्यो कार्यावळी मणयतात साजरे करतात तेन्ना लोक एक जाता तांचीं मनां जुळटा तांचे विचार व्यक्त जाता अशे आमी तरे तरेकवार कार्यक्रम साजरे करता जशे आमच्या एक वाठारांतलो जावं आमच्या एक वाड्या वयलो असो आमी साजरो करता तो एक संस्कृतीक कार्यक्रम म्हण ना जाल्यार आमचो देवळाचो वर्धापन दिन आसता तेन्ना तरे तरेकवार प्रोग्राम करपाचे कसले कोणाक सत्कार सुवाळो करपाचो अशे खुबशे आमी कार्यक्रम वांगडा मनयता आनी हे कार्यक्रम चडशे आमी सण आसता तेन्ना साजरे करता दिवाळी आसता तेन्ना दिवाळेचो विशेश कार्यक्रम आसता त्या कार्यक्रमांत वेग वेगळ्यो स्पर्धा दवरता बायलां खातीर भुरग्यां खातीर जाणटे नेणट्यां खातीर सगळ्यां खातीर स्पर्धा दवरता तातूंत लोक आवडीन भाग घेता आनी खोशी जाता तशेंच चवथीचो सण सण ह्या सणांत खूब आमी कार्यावळी करता तरे तरेकवार स्पर्धा घेता आनी लोक हितून सहभागी जाता ही एक प्रकारची आमचे विचार आमचे आयडिया आमचे थॉट्स ओर स्वताक व्यक्त करपाक स्वताक एक नवी वाट दिवपाची ही एक मार्ग ना जाल्यार आमी हाका एक आमच्या लाइफांतलो इंपोर्टंट असो थॉट म्हणटा आमी ह्या गजालींत आवडीन पार्टिसिपेट जाता आनी आपल्या मनान आपली कला आपले विचार व्यक्त करता लोका पर्यांत पावयता जेन्ना देवळांनी कार्यक्रम जाता तेन्ना ते धार्मीक कार्यक्रम म्हणून साजरे करता भजन करता किर्तन करता देवाचें जेवण आसता सगळीं एकठांय जावन हे कार्यक्रम साजरे करता आनी खूब उत्साह आनी मजा येता जेन्ना कोणाचो सत्कार जाता सत्कार समारंभाक सत्कार सुवाळो करता आमी तेन्ना तेच्या गुणांची तेच्या जे ताच्या भितर गूण आसा ताचे आमी वा वा करता आनी तेका प्रोत्साहीत करता फुडें आनी आमी ताका आमी ताचे सत्कार करता